مشرقی دہلی میں منائے جانے والے ثقافتی تہوار میں مانسون فیسٹیول اور دیوالی شامل ہے مانسون فیسٹیول برسات کی آمد کو منانے کا ایک خوبصورت موقع ہے جبکہ دیوالی روشنیوں رنگوں اور خوشی کا جشن ہے اور مسلمانوں کے نزدیک ان کے جو سب سے اہم تہوار ہے وہ عید عید عید الفطر اور عید الاضحی ہے عید الفطر میں لوگ اپنی پورے روزے کو مکمل کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی کو بانٹتے ہیں اور عید الفطر میں اللہ رب العالمین کو اپنے مال میں سے خرچ کر کے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جنت کو پانے کوشش کرتے ہیں اور اپنے کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس طرح لوگ مشرق مشرقی ضلع میں منائے جانے والی ثقافتی تہوار کو مناتے ہیں